देखिए हमारे गाँव में जहाँ तक बिज़नेस का सवाल है बिज़नेस के मामले में तो पिछड़े हैं लेकिन फिर भी गाँव में कुछ कुछ जो चलते हैं जैसे बाँस की का टोकरी बुनना सूप बुनना ये सब कुछ कुछ चलते रहते हैं कुछ लोग इसे पैसे के के लिए ये ये क्या कहते हैं ये तेल तेल के लिए इसमें के लिए भी मील बैठाते हैं स्पिलर जिसको कहते हैं स्पिलर बैठाए हुए हैं आटा चक्की भी चलाते हैं आटा पीसते हैं इससे गाँव के लोगों को कुछ आमदनी हो जाती है और कुछ वहाँ पर पशुओं का भी हेर फेर होता है कुछ लोग पशु को रखते हैं और उसके दूध निकालकर के कुछ अपना जीवकोपार्जन करते हैं साथ साथ वहाँ पर सेंट्रल दूध का सेंटर भी गवर्मेंट की है या कुछ और प्राइवेट सेक्टरों की दूध का भी सेंटर है जो वहाँ जहाँ से दूध देते हैं और दूध है को लोग गाज़ीपुर लादकर के बरौनी या डेयरी है क्या कहते हैं वो सुधा कौन कौन सेंटर है कम्पनियाँ है उस सेंटर में जाके पहुँचाते हैं इससे उनको मुआवज़ा मिलता है पैसा मिलता है साथ साथ गाय को खरीदने के लिए ये दूध कम्पनियों से कुछ अनुदान भी मिलता है गाय खरीदने के लिए यही सब से कुछ गुज़ारा उन लोगों को गाँव किसानों को हो जाता है साथ साथ फसल भी उपजाते हैं फसल भी उपजाते हैं कुछ किसान ऐसे हैं जो फसल ज़रूरत से ज़्यादे उपजाते हैं और उनका अनाज होता है तो वे मंडी में जाकर बेचते हैं या कोई बिज़नेसमैन आता है बाहर से तो उनके किसान उनके अन्न को खरीदकर ले जाता है इससे भी उसको आमदनी होती है साथ साथ कुछ लोग ऐसे हैं जो छोटे मोटे दुकानदारी करते हैं बेगूसराय से में आकर के वहाँ से मंडी से सामान ले जाते हैं थौक विक्रेताओं से और गाँव में जाकर के वे बेचते हैं छोटे छोटे ये और उनका कुछ आमदनी हो जाती है जिससे गुज़ारा चलता है कुछ लोग ऐसे हैं जोकि गाड़ियाँ रखती हैं बस रखते हैं जो बस को चलाकर के भी लोग जीविकोपर्जन करते हैं कुछ धनी वर्ग के यह लोक भी हैं जो कि बहुत कुछ काम करते हैं बहुत एक धंधे करते रहते हैं हम लोग ऐसे गरीब आदमी हैं जोकि किसी तरह से खेती पर निर्भर करते हैं खेती है मज़दूर हैं और खेती है मज़दूर होने के कारण उनकी हालत कोई अच्छी नहीं होती है तो बिज़नेस का जहाँ तक सवाल है यह क्षेत्र बिज़नेस से बिज़नेस के मामले में सफर कर रहा है बिज़नेस का कोई अच्छा साधन यहाँ उपलब्ध नहीं है अब तो कुछ कुछ अच्छी अच्छी सड़कें बन गई हैं अच्छी अच्छी सड़कें बनने के कारण कुछ बिज़नेसें छोटे मोटे लोग करने लग गए हैं तो अब ये कुछ बिज़नेस के खिलाफ बिज़नेस के मामले में कुछ ये यहाँ के लोग भी कुछ दिलचस्पी ले रहे हैं और बिज़नेस की ओर बढ़ रहे हैं कुछ लोग ऐसे हैं जो कि बिज अपना पूंजी लगा के सरकार भी कुछ उद्योग विभाग से उनको लोन देती है और ये अपना बिज़नेस शुरू करते हैं कपड़े के ही ऐसे छोटे छोटे व्यापारी हैं कपड़े को लेकर ही बेचते हैं गाँव गाँव जाकर के कुछ और भी ये बर्तन ही लेते हैं बर्तन को ही लेकर बेचते हैं ताे इस तरह से यहाँ के लोग अपने जीविकोपार्जन करते हैं उनसे कुछ आमदनी हो जाती है तो सरका अब जो देखते हैं अगर सूर यहाँ पूल बन जाए बन जाए मटिहानी में पूल बनने वाला है अगर पूल बन जाएगा तो बिज़नेस का स्रोत बहुत अच्छा हो जाएगा और उम्मीद है भविष्य में सरकार भी इस वो बिस के मटिहानी वाले समूह के बीच में जो पूल गंगा नदी पर हो बनने वाला है अगर यह बन जाए तो बिज़नेस का अच्छा मामला सामने आएगा और यहाँ के लोग सुखी सम्पन्न होंगे बिज़नेस करने में सुविधा होगी यही मेरा विचार है